हमारे गाँव में अच्छे होस्पिटल नहीं है जिसके कारण की लोगों का अच्छे से ईलाज नहीं हो पाता है होस्पिटल है तो दूर है जहाँ कि जाने की व्यवस्था नहीं है अगर हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो आने में बहुत लेट कर देती है जिसके कारण लोगों की तबियत और सीरियस हो जाती है और होस्पिटल हम लोग पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर अच्छे नहीं हैं डॉक्टर अच्छे से ईलाज नहीं करते हैं और ईलाज नहीं करते हैं वहाँ दबा की सुविधाएँ नहीं हैं उनकी ताकि दबाई मिल सके आसानी से लोगों को और जाने में भी बहुत दिक्कत होती है होस्पिटल में लोगों को जाने में बहुत दिक्कत हमारे घर दादी है बहुत बीमार थी हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए उसको आने में बहुत ही लेट हो गया जिसके कारण हमारी दादी का तबियत और भी खराब हो गया जब लोग होस्पिटल लेके पहुँचे वहाँ डॉक्टर इतने है कि सुनते ही नहीं है किसीकी जोकि कुछ सुन पाएँ किसी की नहीं सुनते हैं किसी की उन लोगों को परवाह ही नहीं है की किसी की परवाह रहे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं सभी मरीजों पे अच्छे से की सब पे ध्यान दें वहाँ होस्पिटल में बेड ही नहीं है सबके लिए बेड की कमी हो जाती है हो जाती है पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है पर्यावरण इतनी सारी फैक्टरियाँ खुल गई हैं जिनके कारण इतने यातायात के साधन हैं जिनकी धुआँ लोग प्लास्टिक जला रहे हैं प्लास्टिक की धुआँ की वजह से बहुत समस्या हो रही है उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं इनकी धुआँ से प्लास्टिक की धुआँ से वातावरण शुद्ध नहीं है खराब हो रहा है इतने सारे पेड़ वृक्ष हैं सब कटवा दिए जा रहे हैं और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं फैक्टरियाँ हैं चिमनी है जिसकी धुआँ के कारण लोगों को की स्वास्थ्य खराब हो रहा हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है हो रहा है आजकल के बच्चे जो है नवयुवक एक दूसरे से संबंध बनाते हैं भाग जाते हैं भाग जाते हैं एक दूसरे के अफेयर में रहते हैं आजकल के बच्चे जो हैं एक दूसरे के टच में रहते हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे फिर विवाह कर लेंगे कहीं चले जाएँगे एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ में कहीं चले जाएँगे चले जाएँगे एक दूसरे के साथ में आजकल के जो लोग है वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं छोटी जाति बड़ी जाति नीच जाति हम जैसे कि ब्राह्मण हैं तो हम उच्च जाति के हैं और सब लोग छोटे जाति के हैं तो एक दूसरे से छूआछूत नहीं करना चाहेंगे कि वो छोटे हैं छोटे जाति के लोग हैं तो हम उनसे दूरी बना के रहें हमें छू ना दे हम उच्च हैं ऊँचे हैं ब्राह्मण हैं तो थोड़ा दूरी बना बना के रह रहे हैं आजकल लोगों में बहुत दूरियाँ बढ़ गई हैं उच्च नीच को लेके ब्राह्मण क्षत्रिय को लेके लोगों में बहुत दूरियाँ हो रही है ब्राह्मण क्षत्रिय को लेके आजकल जो भी नेता आते हैं बस हम आएँगे तो हम ऐसा करेंगे हम होंगे तो हम वैसा करेंगे हमारे जो भी आते हैं बस अपने ही बारे में सोचते हैं बस बोलते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे बस अपनी बड़ाई करते हैं आजकल के नेता लोग जो हैं और